हमरा घरमे छै गाय तऽ मतलब

तऽ ओहिमे मम्मीके देखैत छियै दै तऽ आओरो

ओकरा मतलब दै छियै बढ़िआँ बढ़िआँ मतलब घास वहीँ मतलब चारा दै छियै अच्छा आनिके जेकि मतलब ओकर स्वस्थ्य बढ़िआँ रहै तऽ मतलब एहि सब लए लोक करै छियै गायके लिअ मतलब जैसे मौसम खराब भए गेलै तऽ ओहए झाड़ि दै छियै ओकरा बढ़िआँ से रखैत छियै अगहनमे रखैत छियै

इहए सब छै आरो